इ'यां ते में बहोत जादा पेंटिंगां बनाई दी आं वट् जेह्ड़ी मेरी बेस्ट पेंटिंग ऐ ओह् मतलब ओह् हे जेह्ड़ी में एन्वायरमेंट उप्पर बनाई दी ऐ एन्वायरमेंट उप्पर पेंटिंग मतलब की मतलब की एह् पेंटिंग एह् में एह् प्रोजेक्ट मिले दा हा की मी इक पेंटिंग बनानी जेह्दे उप्पर में एह् दस्सना की पलूशन बढ़ा दा ते एन्वायरमेंट जेहडा ओह् खराब होआ दा ते में इक पेंटिंग बनाई सी जेह्दे उप्पर जेह्दे बिच मतलब की उप्पर इ'यै ग्लोब बनाये दा हा एअर्थ आं ओह्दे बिच जि'यां गड्डियां बगैर बनाई दियां उं'दा पलूशन प्लॉस्टिक बैग ओह्दा पलूशन फायर स्मोकिंग ट्री कटिंग एह् आह्ली एह् चीजां बनाई दियां हां ओह्दे बिच ते इस पेंटिंग च बनाने ताहीं टाइम ते लग्गेआ हा क्योंकि पैह्लें तुसें पोस्टर लैना पौंदा इक चार्ट बगैरा लैना पौंदा ते छड़ा चार्ट च तुस पेंसिल कन्नै बनाई ओड़ो ते पेंटिंग होंदी नी शैल करियै पेंटिंग बनानी पौंदी ते तुसें पैह्लें इक चार्ट लैना पौंदा चार्ट च साइड साइड उप्पर टेप चमकाना पौंदियां की चार्ट जेह्ड़ा ऐ थोह्ड़ा मतलब कि इ'यां अट्रैक्टिव लग्गे की बंदा दिखग ते उसी शैल लग्गे ते एन्वायरमेंट उप्पर जेह्ड़ी में पेंटिंग बनाई दी ऐ ओह्दे बिच जि'यां मिगी समान लग्गेआ जि'यां एअर्थ बनानी सर्कल च प्रकार पेंसिल रबड़ शार्पनर कलर्स बगैरा वॉटर कलर एह् सारा किश यूज़ होंदा ते ओह्दे बिच मिगी टाइम ते लग्गेआ हा मिगी दो त्रैऽ घैंटे ते लग्गी गै गे ते क्योंकि उसी बनाना कोई इजी नेईं ऐ तुसें पैह्लें बनाना पौंदा उसी पूरा डिज़ाइन देना पौंदा पेंसिल चलाना औनी चाहिदी उसी शैल करियै स्केच कलर कन्नै उसी ट्रेसिंग लाइन भी ओह्दे बिच कलर बगैरा प्रॉपर कलर होने चाहिदे की ओह् पेंटिंग बी शैल लग्गे ते ओह् जेह्ड़ी पेंटिंग ही मिगी मेरे कॉलेज़ दी तरफा बनाने ताहीं मिली दी ही मगर ओह् पेंटिंग शैल लगी ओह् मेरी इवेंट जेह्ड़ा होया ओह्दे बिच बी लग्गी दी ही ते इस पेंटिंग कन्नै दूई पेंटिंग इक होर ही मेरी जेह्दे उप्पर असें इंडिपेंडेंस डे हा ओह्दे उप्पर बनाने ताहीं दित्ती दी ही इंडिपेंडेंस डे उप्पर बनाने ताहीं एह् पेंटिंग दित्ती दी ही कि तुसें अपने जि'यां इंडिया दा नक़्शा बनाना आर्मी सोल्जर बनाने ओह् इंडिया दी प्रोटेक्ट करा दे इंडिपेंडेंस डे तुसें ई पता ते ऐ आज़ादी दा महोत्सव आज़ादी कि'यां मिली ही ओह्दे उप्पर पेंटिंग बनानी ही ओह् पेंटिंग जेह्ड़ी ही ड्राइंग जेह्ड़ी ओह् बी मेरी बडी शैल बनी दी ही ओह्दे बिच बी मिगी टाइम ते लग्गेआ हा डेढ़ दो घैंटे ते लग्गेआ हा ते हून घर बेहियै बनानी होंदी ते घराआह्ले दे बी बड़े कम्म होंदे क्योंकि इक्कै बारी बेहियै ते तुस बनाई निं सकदे टाइम ते लगदा ओह्दे बिच इक सेपरेट जगह् उप्पर बैठी आओ ते कलर बगैरा समान बगैरा लेइयै होर फ्ही उसी बनाओ ते मतलब टाइम ते लगदा गै पेंटिंग बनाने ताहीं होर जेह्ड़ा पेंटिंग ही मेरी मतलब दो पेंटिंग जेह्ड़ी मेरी अज्ज धोड़ी मतलब एह्दे उप्पर मिगी थोह्ड़ा जादा शैल लग्गी होर बी पेंटिंग बनाई दी आं पर ओह् घर गै रखी दियां न ओह् में अपनी डायरी च गै बनाई दियां न ओह् बी शैल बनी दियां मगर एह् दो पेंटिंगा मेरी सारे कोला शैल बनी दियां जेह्ड़ी मेरी मेरे कॉलेज इवेंट च लग्गी दियां न क्योंकि स्कूल स्कूल च ग्यारमीं बारमीं च जि'त्थें अस पढ़दे हे उ'त्थें उस टाइम कोरोना हा ते स्कूल च ग्यारमीं बारमीं च कोई एक्टीविटी होई निं कोई पेंटिंग थ्होई निं बनाने ताहीं दसमीं धोड़ी होंदा हा स्कूले च कि उ'त्थें बी मेरी शैल शैल पेंटिंग हून मिगी इ'न्ना चेता निं ऐ बाऽ जेह्ड़ी फर्स्ट सेमेस्टर च मेरी जेह्ड़ी पेंटिंगां बनी दियां एह् दो पेंटिंगां सारे च शैल ते शैल बनी दियां ठीक ऐ